اگر ہم ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کی بات کریں تو دو منظر عام ہمارے سامنے آتے ہیں ایک طرف کہیں نہ کہیں سرکار کی جانب سے بہت اہم خدمات دی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ گورمنٹ ہاسپٹلس بنائے جا رہے ہیں جن میں وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں پیسے کی قلت کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کرواتے اچھے پرائویٹ ہاسپٹلس میں تو ان کو وہاں وہ موقع ملتا ہے کہ ان کا علاج بھی ہو سکے اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں اور وہاں پر اگر ہم بات کریں چیزوں کے دستیاب ہونے کی تو کافی حد درجے تک چیزیں دستیاب ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ کافی پہنچ رہا ہے اور بڑے اچھے اور بڑے لیول پر فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر ایک پیش نظر ہم دیکھیں تو ابھی بھی گنجائشیں ہیں ابھی بھی کچھ صورت حال ایسا ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں کہ جب ہم بہنچتے ہیں تو لوگ زیادہ ہیں اور چیزیں کم ہیں اس وجہ سے کہیں نہ کہیں وقت پر دیکھ بھال نہیں ہو پاتی ہے پیشیٹنس کی لوگوں کی بیماری کہیں نہ کہیں بڑھ جاتی ہے اور جب پہنچتے ہیں تو ڈاکٹرس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں نرسس کا مزاج کہیں نہ کہیں ایک کمی ہے لوگوں کا اتنے زیادہ پیشینٹس کی وجہ سے لوگ اکتا جاتے ہیں تو وہ مزاج صحیح نہیں ہے اکوپمنٹس کی کمی ہے بیڈس کی کمی ہے ہاسپٹلس ابھی بہت بڑے لیول پر جہاں تعمیری کام ہونا چاہیے تھا وہاں ابھی چیزیں ہلکی ہلکی چل رہی ہیں تو یہ چیلنجز ہیں جن پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ان پر اگر کام کیا جائے تو یہ صورت حال بدل سکتی ہے